जय झूलेलाल शादीयुनि जी त ॻाल्हि ई न पुछो इन में त असां मज़ो ई मज़ो कंदा आहियूं सभिनी खां पहिरें त सुठा कपिड़ा लटा पाए तयारु थींदा आहियूं ॿार बचा सभु हलंदा आहियूं गॾु त अलॻि ई मज़ो ईंदो आहे तंहिंखां पोइ उते पहुची घणनि ई प्रकारनि जा खाधा खाईंदा आहियूं ऐं ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा आहियूं मिलंदा गॾजंदा आहियूं सभिनी सां तंहिंखा पोइ ईंदी आहे डांस जी ॻाल्हि नचण जी ॻाल्हि त असांखे त बसि पंहिंजे लाल झूलेलाल खपे ऐं सिंधी म्यूजिक ई खपे त असांखे डबल मज़ो अची वेंदो आहे बीणो मज़ो अची वेंदो आहे असांजो जय झूलेलाल जय झूलेलाल चई ऐं ॿारनि सूधा नचंदा टपंदा आहियूं ऐं शादीयुनि में खाई घुमी मज़ो करे ईंदा आहियूं जय झूलेलाल जय झूलेलाल